परिवहन सुविधाएँ की कमी स्वास्थ्य सेवाएँ पाने में प्रभावित करती है यह करती है परिवहन सुविधाए की कमी होती है जिसमें की मेरे गाँव शहर गाँव से बहुत सौ पैंतालीस चालीस किलो मीटर आगे आगे ही यह क्या कहता है है हॉस्पिटल पड़ता है जिससे कि हम परिवहन खोजते ही में ही तीन चार घंटा पाँच घंटा छः घंटा बिता देते हैं जैसे कि बच्चा का बीमारी हुआ डिलीवरी हुआ उसके एंबुलेंस को भी खोजने में चार घंटा पाँच घंटा चल जाता है चल जाता है तो उसमें बच्चा हुआ बूढ़ा हुआ गर्भवती महिलाएँ हुई शिव नव नवजात शिशु हुए यह सब का नवजात शिशु हुए यह सब सब लोगों का नवजात शिशु हुए तो इन सब का ना इसी में ध्यान नहीं बट इसी में ख्याल नहीं रह पाता है तो वह बीमारी से कोई ग्रसित हो जाते हैं कोई ज़्यादा ही परेशानी में चल जाते हैं बीमारी से कोई होता है जो उसी में एंबु रास्ते में ही जाते जाते दम तोड़ देता है कोई होता है जो वहाँ जाके हॉस्पिटल जाकर दम तोड़ देता है तो हम रास हॉस्पिटल में जाकर ही उसका मृत्यु हो जाती है या फिर वह बहुत सारे होते हैं इसीलिए गाँव में से आस पड़ोस में अगर हॉस्पिटल रहे या फिर कोई चिकित्सक का रहता है तो उसमें बच्चे का इलाज या फिर या फिर शिशु का इलाज या गर्भवती लेडीज का इलाज हो पता है उसमें यह होता है कि सभी बच्चे माताएं और बच्चा दोनों जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहता है यहाँ तक की परिवहन को खोजने गएँ तो दो घंटा बाद आया चार घंटा बाद आया तो उसमें भी ज़्यादा ही होता है परेशानी या लोग इन लोगों से अच्छा होता है परिवहन से अच्छा होता है अपना गाड़ी रहे या फिर कुछ भी रहे अपना अपने ही इंसान का व्यवस्था अच्छा करता है और इससे ही आगे बच्चा आगे परिवहन हॉस्पिटल के में समय पर दवा नहीं रास्ते में दवा मिलता है रास्ते में जाम ट्रैफिक हो गया ज़्यादा या फिर ट्रैफिक सो के ट्रैफिक हो गया ज़्यादा या फिर कहीं पर जाने में सिंगुलर सिग्नल गिरा हुआ है तो उस समय सब समय में भी पब्लिक का जान खतरा में जाता है जैसे कि ट्रैफिक है ज़्यादा वहाँ पर एंबुलेंस जा रहा है और एंबुलेंस जा रहा है उसमें सही तरह से काम नहीं हो रहा है एंबुलेंस जा तो रहा है लेकिन क्या कह रहा है रास्ते में किसी का कोई जाम लगा के रखा हुआ है ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है जो आगे गाड़ी बढ़ी नहीं पाता है तो वहाँ पर ही बच्चा या फिर क्या या फिर या फिर किसी का भी में देहात हो जाता है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं